जय झूलेलाल मूंखे भॼन गाइण जो ऐं पुराणे हिंदी आवाजु गाना ॻाए गायकरनि जी आवाजा कढणु इहे कढणु ऐं ॻाइण ॾाढो सुठो लॻंदो आहे त मूंखे सिंधी जो बि भॼन ॾाढो सुठा ईंदा आहिनि सभु ॻाईंदो आहियां माण्हुनि खे ख़ुशि कंदो आहे माण्हू मूंखे चवंदा आहिनि आवाज जी तारीफ़ु कंदा आहिनि भई आवाजु तव्हांजी साफ़ सुथिरी आहे त हिन करे मां तव्हांखे हिकिड़ो इहो भॼन थो ॿुधायां

मूंखे शुरू खां ई गणेश चतुर्थी जे भॼन में एक्टिरन जी आवाजा कढणु इहे कढण इहे शइ मूंखे ॾाढियूं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि छोकी मां पैसे लाइ न मां पंहिंजी फैमिलीअ खे या पंहिंजी रिश्तेदारीअ में सभिनि खे फंक्शननि ते ख़ुशि करणु पसंदि कंदो आहे मां कढी कंहिं स्टेज ते इहो प्रोग्राम न कंदो आहे मां पंहिंजी फैमिली जे लाइ भाउ भेनरुनि जे विच में शादियुनि में पंहिंजे फैमिली सां वेही करे सम्मिलित थी करे पोइ इहो पंहिंजो कॉमेडी कंदो आहियां पंहिंजी ताकी मुंहिंजो आनंद थी सघे सभिनि जो आनंद थिए त सभिनि जो मनु ख़ुशि थींदो आहे त मुंहिंजो बि ॾाढो मनु ख़ुशि थींदो आहे मां ॾिस भई सभु कहिड़ो ख़ुशि लॻियलु पिया आहिनि माण्हुनि खे खिलाया बि थो इहो न की मां पंहिंजी फैक्ट्री जे अंदरि बि छोकिरनि छोकिरियुनि खे खिलाईंदो आहियां पंहिंजी आवाजा ॿुधाए करे त नयां नयां जेके ईंदा आहिनि ॻाईंदो बि सुठो आहियां जीअं भई कंहिंजी बि आवाजु हुजे पुराणे गायकारनि जी उहो सुठी सुठी आवाज में ॻाईंदो आहियां पंहिंजो